ہمارے علاقے میں مکھیا ہے ہمارے علاقے میں مکھیا ہے مکھیا سے کوئی چیز کا ضرورت ہوتا ہے تو مکھیا کو کہتے ہے تو مکھیا پورا کر دیتے ہیں یا کوئی ضرور کوئی چیز کوئی ضرورت کوئی چیز کی ضرورت پڑتا ہے تو مکھیا کو کہا جاتا ہے مکھیا جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرتی کرتے ہیں اور بہ اور بہت سارے چیز ابو امی کو کام لگتا ہے تو اب امی جاتے ہیں مکھیا کو کہنے کے لیے تو جلدی جلد سے جلد پورا کر دیتے ہیں ہمارے یہاں مکھیا کا نام منا دیوی ہے اور بہت اچھی ہے جو چیز اس کو بولا جاتا ہے وہ کر دیتی ہے ہمارے یہاں مکھیا بہت اچھے ہیں مکھیا ہر چیز پر دھیان رکھتے ہیں جو کو کس کو کیا چیز کا ضرورت ہے